آپ کے پسندیدہ اردو الفاظ یا جملے کون سے ہیں شیریں شیریں جملے بہت ہی اچھے جملے ہیں اور مجھے اردو بہت ہی پسند ہے اردو مطلب اردو ایک اردو لینگویج نا مجھے بہت ہی میٹھی لینگویج لگتی ہے بہت ہی پیاری لینگویج بہت ہی بہترین ہے مجھے بہت ہی پسند ہے کیونکہ یہ اردو نا میں کم الفاظ میں کئی مطلب سمجھا جاتے ہیں یہ اردو ہمارے ادب جو ہماری نسلیں ہیں سب مطلب جو ہمارے گئے ہیں دادا پردادا سب اردو لائن سے ہی تھے اور سب کو اردو لائن بہت پسند تھی اردو اور ہمیں بھی بہت پسند ہے اردو بہت ہی پیاری لینگویج ہے بہت ہی بہترین مجھے تو بہت ہی پسند ہے یہ اردو